स्टाटिंग बिच दिसंबर च जेहड़ी फसल होंदी नवम्बर दिसंबर बिच कनक दी फसल इत्थै रबी रबीक फसल आखदे जि'यां अस गेहू गी आखदे कनक कनक दी फसल कनक राह्ने दे बाद उसी अस कटाई करना कटाई करदे ओह्दी अस बसाख म्हीने आखदे डोगरी बिच बसाखी म्हीना बसाख बिच कनक जेह्की बढोंदी ऐ उसलै अस बसाखी दा तेहार बनान्ने आं बसाखी दा तेहार होंदा कि कनक जेह्ड़ी पक्की दी होई दी होंदी ओह्दे फिर खमीरे बनांदे भी ओह् बनान्ने खन्ने जि'यां बसोऐ लगदे तोहार होंदे मेले लगदे हर जगह् मेले होंदे रियासी डिस्ट्रिक बिच बी होंदा हर जगह् एह् मेले जेह्ड़े चलदे न ते ओह्दे कन्नै कन्नै एह् होंदा कि इक तेहार होर होंदा कि जि'यां आई गेआ समझी लैओ कि धमदेआं दा तेहार ऐ धर्मी ध्याड़ा उसी लोक डोगरी बिच धर्मी ध्याड़ा आखदे न धर्मी ध्याड़ा एह् होंदा कि उसलै जि'यां घरै दी फैमिली होंदी ही जि'यां जिन्ने घरै दे मर्द होंदे हे जि'यां अज्ज दी डेट च जि'यां जैन्टस आखदे डोगरी दी जगह् वर्ड ऐ मर्द मर्द जिन्ने होंदे हे इक ओह् उ'नें गै मतलब जि'यां आखदे मतलब धमदेआं दा ध्याड़ा होंदा जेह्ड़ा उसी आखदे रा राह्ड़े राह्ने राह्ड़े राह्ने मतलब मिंजरें दा तेहार राह्ड़े राह्ने जिसलै ओह् जिन्ने मर्द होंदे हे ओह् राह्ड़े रांह्दे हे राह्ड़े राहियै केह् करदे कि उसी इक म्हीना रक्खना उ'नें पूरा ते बसाख म्हीनै जि'यां राह्ड़े रढ़े मतलब एह् धमदेआं आह्ला म्हीना जियां राह्ड़े रढ़े ओह्दे बाद होंदा कि उसी हर हफ्ते केह् करना कुड़ियां जेह्ड़ियां होंदियां उसी पानी दिंदियां पानी दिंदियां उसी पालना पालना हर ऐतबारें उसी मतलब गोहा सोहा देना साफ सफाई करनी फुल्ल शुल्ल पाने चित्र कला करनी फुल्ल पाने उं'दे राह्ड़ें बिच सत्त अट्ठ जिन्ने बी होन ओह् राह्ड़े भी राह्ने ओह्दे बाद राह्ड़े राहियै उंदी इक म्हीना पूरी सेवा करनी म्हीने बिच चार हफ्ते औंदे चार ऐतबार उं'दे न चार ऐतबार के पंज ऐतबार औन चार िंज ऐतवार उं'दे उ'नें ई केह् करना पूरी उं'दी सेवा करनी पानी उ'नें ई डेह्ल्ली देना न्हाइयै कुड़ियें और राह्ड़े केह्डे़ रांह्दी कुडियां रांह्दियां भैना जागतें आस्तै अपने भ्राएं आस्तै मां प्यो आस्तै ओह् राह्ड़े रांह्दे राह्ड़े राहियै उ'नें ई पूरा मठेरना पालना भी ओह्दे बाद आई जंदा ऐ मिंजरें दा तेहार मिंजरेें दा तेहार एह् होंगा कि जिसलै म्हीना होई जंदा जि'यां सरगांद औंदी सौन म्हीना सौन म्हीना जि'यां चढ़दा सरगांदी दा सरगांद होंदी सौन म्हीने दा उसलै केह् करदे कि उसी ओह् करदे ओह् राह्ड़े भी पुट्टने राह्ड़े जि'यां आखदे रढ़ाना जि'यां रढ़ाना जित्थै जि'यां खुह्ल्ला पानी होऐ नाले बिच जाना उठी खड्डे बिच जाना उठी उत्थै भी जाना किट्ठे होइयै सारें घरै आह्लें ई मतलब भैना जंदियां सारियां किट्ठियां भ्रा जंदे इक भ्रा राह्ड़े चुकदा डल्ल होंदी जि'यां जिसी अस टोक्खरी बी आखने टोक्खरी बिच ओह् राह्ड़े पाने पुट्टने ओह् शामीं दे टाइम जंदे कोई त्रै बजे कन्नै सारे उस बेल्लै मक्क रढ़ी दी होंदी मक्क रढ़ी दी होंदी मक्क रढ़ी दी होंदी बसाख म्हीनै जि'यां कनक बढ़ोनी इ'यां मक्क रढ़ी जानी मक्क रढ़ने बाद उ'ऐ तेहार होंदा जेह्ड़ा र मिंजरे दा तेहार मिंजरें दा तेहार ओल्लै एह् होंदा कि उसी लेई जाना उसी भी जेल्लै पुट्टने ते ओह् सारे गाने शाने गांदे भजन गांदे हर हफ्ते मतलब गाने गै गाने भजन गाने शामीं'लै भी कोई रुट्टी चाढ़नी उत्त रुट्ट बनांदे रुट्ट बनाइयै बब्बरियां बनांदे न मिट्ठा बनांदे किश जिस दिन ओह् पुट्टने लास्ट टाइम उस टाइम बी सारे जनें किट्ठे होइयै गाने शाने गाने इक भ्रा केह् करदा उसी चुकदा भैन उसी पैसे दिंदी भैन उसी लग्ग दिंदी भाई एह् तेरी लग्ग ऐ पंज दस सौ जिन्ने बी जुड़दे इन्ने पैसे उसी दिंदे हे जेह्का साढ़ा डोगरें दा एह् हा तेहार हा मिंजंरे दा तेहार भी ओहदे बाद उत्थै जाना मतलब रुट्टी शुट्टी बनाई लैनी शैल खमीरे बनाई लैने बब्बरू बनाई खमीरे बनाए आलू बनाए सब्जी बनाई कोई हलवा बनाई ओड़ेआ कोई मिट्ठी चीज बनाई कोई भी ओह् मिंजरां जि'यां हून कुड़ियां सौह्रे गेदियां होंदियां नमां ब्याह होए दा होंदा ओह् कुड़ियां औंदियां उत्थै ओह् कुड़ियां बी जंदियां उं'दे केइयें दे घर ओह् तेहार भेजदे उं'दे घर भेजदे मिंजरें दा तेहार लेइयै जंदे भी मिंजरां जेह्ड़ियां उत्थै परबांह्दे कुड़ियें गी बी दिंदे कन्न पाने ई मिंजरां होंदियां जि'यां कन्ने ई पांदे ओह् मिजंरां पांदे हे अज्ज दी डेट च बी एह अज्ज दी डेट च इन्ना नेईं ऐ रेह्दा कि लोकें दी जनरेशन नमीं कुड़ियें ई इन्ना पता नेईं ऐ हल्ली कि केह् होंदा केह् नेईं होंदा भी उसदे बाद आई जंदा देआली इसी एह् तेहार होई गेआ खत्म मतलब ओह् परबाह्ना पानिये च परबाह्ने ओह् राह्ड़े राह्ड़े परबाही ओड़ने उत्थै भी दो चार घैंटे बौह्ना उत्थै अपने गाने शाने गाने इक दुऐ कन्नै मिलना जुलना कुड़ियां जिसलै सौह्रे गेदी होंदियां उत्थै आई दियां होंदियां बाकी जेह्की भैना घर होंदिया ग्रां म्हल्ले दियां कुड़ियां ओह् बी उत्थै गाने शाने गा दियां होंदियां एह् जेहका साढ़ा तेहार होंदा इक होई गेआ बसाखी दा तेहार एह् आई जंदा कनका बेल्लै ते दूआ आई गेआ मिंजरें दा तेहार मिंजरें दा तेहार जेल्लै कि जेहड़ी फसल मक्क रढ़ी दी होंदी उसलै मिंजरें दा तेहार जिसलै ओंदा उसलै मक्क रढ़ी दी होंदी मक्कें कन्नै एह् होंदा कि मक्क कन्नै कन्नै लोक गोड्डी करै दे होंदे कन्नै मक्क बड्डी होआ दी होंदी ओह्दे बाद भी जिसलै मक्क बढोंदी मक्क बढोने दे बाद भी केह् होंदा इक तेहार होंदा जेहड़ा मतलब कि मक्क बढोने दे बाद इक तेहार इक करबा चौथी दा तेहार होंदा करबा चौथी दे बाद इक तेहार भी औंदा देआली औंदी देआली सारें ई पता कि देआली बिच केह् करदे कि जेह्की फसल जिसलै बढ़ोंदी ते मक्कें दे अस जेहड़े ओह् मतलब ऐ जेह्के चाढ़ने जित्थै बी देवी देवते अग्गें चाढ़ने होंदे भी ओह् मक्कें दी रुट्टी अस उत्थै मतलब चाढ़ने आं एह मनले मुनले चाढ़ियै भी सब किश दिंदे भी देआली देआली दा तेहार बनदा बड़ा बड्डा तेहार होंदा देआली दा पूरे भारत बिच बनाई जंदी ऐ पर साढ़े इत्थै डिस्ट्रिक रियासी बिच बी बहुत अच्छी तरह् कन्नै देआली बनाई जंदी ते बहुत गै जैदा जेह्ड़ी मक्कें दी फसल होंदी ऐह्दी अस मक्कां जेह्डियां भी पैह्लें ते अस देवते दे लान्ने आं इ'नें ई देवतें दे लाइयै भी ओह्दे बाद इ'यै तेहार औंदा देआली दा देआली दे तेहार आह्ले दिन असें केह् करना उसी मक्कें ई अस चाढ़ने उत्थै देवतें अग्गें चाढ़ने ते भी ओह्दे बाद इसी मक्कें ई अस खन्ने आं हून ठीक ऐ मेरा इन्ना गै रेहा इस च जय हिंद